जी हाँ सुदूर और अलग थलग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए खेल मनोरंजन और तनाव से राहत के साधन के रुप में खेल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि खेलों के माध्यम से सुदूर और अलग थलग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जब अपना पसंदीदा खेल खेलते हैं तो वह अपनी दिमागी टेंशन को भूल जाते हैं और अपने पसंदीदा खेल में इतने रम जाते हैं कि वह अपने तनाव को भूल जाते हैं और राहत महसूस करते हैं प्रत्येक व्यक्ति का अपना पसंदीदा खेल उसकी राहत के साधन के रूप में काम करता है क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसको राहत और मनोरंजन करना होता है तो वह अपना पसंदीदा खेल ही खेलता है जिसके माध्यम से वह अपनी थकान को दूर कर सके और अपने आप को सुरक्षित और फ़्रेश महसूस कर सके